हैलो अंजी मुके्श होर होटल आह्ले बोल्ला दे होटल रौह्ना होऐ ते केह् फेस्लिटी ऐ ते केह् कमरा केह् रेट बगैरा आं डबल बैड डबल बैड पंदरां सौ अच्छा होर केह् फेस्लिटी ऐ अच्छा ते गल्ल बात खानै दी होर केह् फेस्लिटी ऐ अच्छा अच्छा अच्छा नेईं कमरा नेईं ऐहीं पुच्छा ना बस ठीक